इंसान जे छै हर इंसानके जे छै किछु ने किछु अपन जिन्दगीमे कोइ एक पुस्तक जे छै जे पढ़ैमे नीक लागै छै ओकरा ओ बार बार पढ़ैके कोशिश करै छै आओर हर बार पढलाके बाद जे छै फेर एकबेर पढैके इच्छा जाहिर करै छै तऽ किछु ने किछु हर इंसानके कोइ ने कोइ एक पुस्तक जरुर रहै छै जेना हमरा छै तऽ हमर जे छै अपन जीवनमे सबसँ बढ़िआँ हमरा अभी तकमे पुस्तक लागलै यऽ जे रामायण छै राम भगवानके राम भगवानके जे रामायण छै जीवनके जीवनमे केना आगाँ बढना छै आओर केना रामके चरित्रके केना जे छै देखते हुए जीवनमे आगा बढ़ना छै ई सीखायल जाइ छै आओर दूसरा जे छै गीता छै गीता जे छै भागवत गीता जीवनमे जे छै इंसानके जीवनमे बहुत जरुरी छै पढ़ना एना हमरा लागै छै ई कृष्ण जे छै अर्जुनसँ की कहलकै ई सब चीज अगर पढि लेल जाइ इंसान द्वारा तऽ इंसान जे छै अपन जीवनमे तरह तरहके बदलाव देखै लऽ मिलतै आओर इएह खातिर जे छै अपन पूरा उम्रमे जे छै अपन जे छै कोशिश करै छै जे इंसान जकरा यदि पुस्तक सही लागै छै एक बेर दू बेर तीन बेर ओकरा बदलैत रहै छै लेकिन हर बार पढ़लाके बाद एकबेर आओर पढ़ेके कोशिश करै छै जेकि अपन पसन्दके जे छै किताब हालाँकि पढ़नो चाही जे बढ़िआँ लागै छै तऽ बढ़िआँ बात छियै भने पढै़ छै पढ़ना भी चाही आओर हमरा मानना छै कि हर इंसानके पढ़ना चाही किताब किताबसँ बहुत किछु सीखै लऽ मिलै छै